हमर माता पिता पिता तऽ बी ए पिता तऽ बी ए पास छथि मातो मैट्रिक पास छै घरमे बैसल छै फेर दादा दा दादा हमर बी ए पास छै नौकरी करय छै लेकिन रिटायर भए गेलै फेर दादियों हमर मैट्रिक पास छै हमहुँ एखन बी ए मे पढ़य छी हमहुँ किताब कॉपीसभ लएकऽ बाबा लग जाइत छी बाबा लग जाइत छियै आओर सभ किछु सवाल तवाल पूछय छियै सवालसभ पूछै छियै कॉपी तोपी लएकऽ जाइ छी सवालसभ पूछैत छियै बाबा बता दय छै ओ अहाँके बता दय छै फेर दीदिओ हमर बी ए मे पढ़य छै ओकरो लग जाइत छी तऽ बतय सभ दय छै फेर चाचु हमर बी ए पास छै फेर चाचियो बी ए पास छै फेर भैओसभ पढ़य छै भैओ बी ए मे पढ़य छै ओकरो लग जाइत छी तऽ कॉपी लएकऽ तऽ ओहो बता तता दैत छै फेर अहाँकऽ बी ए मे छै भैओ बतय सभ दय छै अहाँके फेर हम अपनो पढ़य लऽ बैसै छी हम अपनोसँ किछु किछु पढ़य छियै तऽ ओहोसभ अपन समझि जाइत छियै